औषधीय पौधों की बात करें तो तुलसी हमारे लिए सबसे पवित्र और लाभदायक पौधा है तुलसी का उपयोग हम जड़ी बूटियों के तरीके भी उसके जैसे भी कर सकते हैं और एंटीबायोटिक तरीकों से भी दवा के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं जैसे हमें सर्दी खासी होती हैं तो हम काढ़ा बनाएं तो उसमें हम तुलसी कि पत्ते डाल के उसको गर्म करके पी सकते जिससे हमारी सर्दी खासी ठीक हो जाती है कभी बुखार आए तो हम तुलसी की पत्ती को काढ़े के रूप में ले सकते हैं खरांस में गले दर्द में हम हल्दी वाले दूध में भी तुलसी के पत्ती डालकर इसको गर्म कर कर हाँ पिएं तो हमारा हमें जो समस्या है वो ठीक हो जाती है तुलसी एक जड़ी बूटियों के रूप में भी उपयोग होती है और एंटीबायोटिक के रूप में भी होती है इसके अलावा हिन्दू धर्म संस्कृति में इसका इसकी बहुत मान्यता है इनकी पूजा की जाती है जिस घर में भी तुलसी होती है उस घर पर कोई दुख परेशानी नहीं आती है तुलसी का पौधा एक पवित्र पौधा होता है इसकी जो हवा जब आती हैं तो इससे हमें हवा मिलती है तो हमें बीमारियों बीमारियाँ नहीं होती है और भी जैसे तो बात करें तो तुलसी को हम खाएं तो हमारे मुँह से दुर्गंध आती है वो दुर्गंध नहीं आती है तुलसी एक बहुत ही अच्छा पौधा होता है जड़ी बूटियों के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं और एंटीबायोटिक के रूप में भी